जी मां मां इंटीरियर डिजाइनर खां थो ॻाल्हायां मूंखे एक्चुअली घर रैनोवेट कराइणो आहे मुंहिंजो घर अजमेर में आहे चंद्रा भाई नगर अजमेर

असांजो ॾेढ सौ गज जो प्लॉट में ठहियो न इहो त न ख़बर आहे बट हा ॾेढ सौ गज में ठहियल आहे

हा हा असांजो ॿी मंजलो मकानु आहे मूंखे मूंखे मूंखे पंहिंजे घर में जेको किचन आहे उहो मॉड्यूलर खपे असांजो किचन थोरो पुराणे स्टाइल जो ठहियल आहे त असांखे मॉड्यूलर किचन खपे ऐं मूंखे मुंहिंजे घर में फॉल सीलिंग कराइणी आहे असांजे घर में फॉल सीलिंग न लॻियल आहे ऐं पोइ असांखे थोरो मॉड्यूलर ड्रॉइंगरुम खपे ऐं जेको जेकियूं वॉल्स आहिनि असांखे उन्हनि खे टैक्सचर कराइणो आहे मॉड्यूलर स्टाइल हा

ठीकु आहे

ठीकु न न हूं त सभु लॻियल ई आहिनि फिटनेस सभई लॻियल बसि असांखे उनखे मॉड्नाइज करिणो आहे जी

पोइ

हा हा हा

हूं त बजट टिनि लखनि खां पंजे लखे ताईं आहे

अच्छा ठीकु आहे हा ठीकु आहे तव्हां मूंखे मोकिलियो ठीकु आहे हा हा ओके